औ हेलौ येस औ

माबा मोन आटसा बहाय गोमाया आटसा पार्किंआव आटसा बे ओमफ्राय एरियाखौ मिथियोना पार्किंनि जे खाथियाव ओरैनो मा दंमोन आटसा ओमफ्राय बाइका माबादि खालारमोन जेनोबा आटसा बाइक वान फिफटि औ नाम्बारखौ नांगोन इनिफ्राय जोंनो लेखाफोरखौबो नांगोन गारिनि औ आटसा

कमप्लेन होफैनांगोन माबा अफिसाव औ औ बिनिफ्राय आंबो होनबासो एकसन लानो हागोन लेखा होफैनानैसो बिनिफ्रायथ' गारियाव माबा दंमोन नामा जिनिसफोर आटसा हेलमेटबो गोमाफादों होनबा ओम ना नोङो बै गारिनि गारिनि लेखाफोरखौ लानानै फैदो जों थाबैनो नागिरनोसै हानाय मानिखौ जों ओम ओमफ्रायथ' गारियाव साबिफोर गालांदोंमोन नामा बावनानै नोङो ना गारि गोजाल' ए होनबा

औ दे औ दे बेसेबां हायो एसेबां हेल्प खालामसै औ औ औ